पक्षी पालन के बिजनेस में बहुत सारे हम सामान यह जो है जो समस्या आ जाती है चुनौती आ जाते हैं इसमें हमारी समस्या यह है कि उसको शाम चारा डालना उसके बाद उसको समय पर पानी देना और जैसे गर्मी हो गया तो गर्मी में उसको ठंडे में रखना उसके बाद ठंड हो ठंड का मौसम हो गया तो ठंडी के मौसम में जो है उसको गर्मी का वह गर्मी देना तो यह सारी ढेर सारी चुनौती हो जाती है अगर मुर्ग़ी पालन हम कर रहे हैं तो मुर्ग़ी पा पालन में जो है उसका फार्म उसका जो है चारा डालना और जो है उसकी सफाई करना और समय समय पर उसपर पानी देना और गर्मी है तो गर्मी में जो है पानी का फ़व्वारा भी दे रहे हैं देते हैं ताकी उसमें ठंड और का अहसास हो और ताकी उसको और जो है एक दूसरे से जो है गर्मी ना हो क्योंकि पक्षी वग़ैरह में बहुत सारी गर्मी रहतो है मुर्ग़ा में तो अक्सर ही देखा गया है अगर एक दूसरे पर आ जाते हैं तो वह क्या होता है कि दब करके वहीं मर जाते हैं अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ गई तो गर्मी में जो है वह वैसे ही गर्मी के कारण जो है मर जाते हैं ज़्यादा ठंड आई तो ठंडा की वजह से भी मर जाते हैं तो उसको देखने के लिए बहुत सारा जो है तकनी अपनाना पड़ता है जैसे कि हो गया उसका जो है और ठ ठंडी के समय गर्मी के समय में ठंड देना ठंडा उस वजह से हल्का हल्का फ़व्वारा जो है उसमें पानी का छिड़काव देना इसके अलावा जो है उसमें और उसको चारा समय समय पर देना तो जैसे जितने वह चारा करते हैं तो उस हिसाब से उसमें वह चारा देते हैं उसके बाद उसका सफाई वग़ैरह करते हैं उसके बाद जो है वर्षा का अगर मौसम हो गया तो पानी क्या निचले इलाक़े में नहीं होना चाहिए उसके ऊपर इलाक़े में होना चाहिए मतलब ऊपरी क्षेत्र में होना चाहिए ऊपरी क्षेत्र के अलावा में जो है ताकि उसमें पानी ना घुसे उसको कोई प्रभाव ना डाले तो उसके लिए जो है फार्म तैयार किया जाता है उचले ऊँचे इलाक़े पर मतलब समतल इलाक़े पर जाकर ताकी उसमें ज़्यादा पानी ना हो ना गर्मी का ज़्यादा अहसास हो ना ठंडी तो उसमें जो है वह ठन ठंडी में जो है उसमें और उसको गर्मी बल्ब वग़ैरह हो गया तो हीटर वग़ैरह हो गया तो हल्का हल्का वो उसमें वह देना पड़ता है तो यह सारे चुनौती आ जाते हैं हम लोगों के सामने अगर मानकर चलिए कोई वहाँ का कर रहे और नहीं रह पाए किसी कारण वश कहीं बाहर चला गया तो उसमें बहुत सारे परेशानियाँ हो जाती है तो उसको देखभाल के लिए जो है उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदार लोग को के देखभाल के लिए दिया जाता है तो यह सारी चुनौती हो जाती है तो इसमें जो है तो यह घटना जो है मतलब सही से तरीके से करना चाहिए ताकि जो है आगे पक्षी जो है घटे नहीं आगे आने वाले दिन में क्योंकि बहुत सारे ऐसे पक्षी है जोकि विलुप्त हो चुके हैं तो उसको भी उस तरीक़े से रखना चाहिए या आजकल जो है खेत खलिहान में ढेर सारा जो है छिड़काव करते हैं उसपर आ करके अगर कोई जो है पक्षी जो है चारा करते हैं तो उसकी वह गंध से हो या चारा करके जो है वह मर जाते हैं तो बहुत सारे पछी विलुप्त इस तरीके से होते जा रहे हैं तो उसको जो है बचाने के लिए अच्छे ढंग से वह रखना चाहिए किस तरीक़े से पक्षी नहीं आए तो उसका पूरी व्यवस्था करना चाहिए